ناشتہ بنانے میں محنت تو کچھ نہیں لگتی بس یہ ہے کہ بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں جیسے بچوں کو الگ الگ ناشتہ چاہیے ہوتا ہے ڈیلی ایک ہی ناشتہ بچے نہیں کرتے ہیں کبھی بچوں کو کچھ میٹھا چاہیے کبھی نمکین چاہیے کبھی آملیٹ چاہیے ہوتا ہے تو اور بچوں کو پراٹھا کبھی چاہیے ہوتا ہے یا اسکول جاتے ہیں بچے ان کو ناشتہ بنا کے دینا ہوتا ہے بچوں کو روز روز ایک ہی جیسا ناشتہ دو تو وہ کھاتے نہیں ہیں ٹوسٹ دو بریڈ دو تو وہ بچا کے لے آتے ہیں ان کو اچھی اچھی آج کل اس پہ ریسیپی یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کے بنانی پڑتی ہیں بچوں کے لیے نئی نئی ریسیپی ہوتی ہیں نئے نئے طریقے سے پوہا وغیرہ بنا کے دینا ہوتا ہے تو اس میں بچے خوش ہوتے ہیں بنا لیا جاتا ہے لیکن آج کل بچوں کو چائنیز چیزیں زیادہ پسند ہیں نوڈلس پسند ہیں میگی وغیرہ پسند ہے ان کو کچھ گھر کا بنا کے دو تو بچے تھوڑا پریشان کرتے ہیں کھاتے نہیں ہیں جیسے پہلے بچے پراٹھے وغیرہ انڈا وغیرہ کھا لیا کرتے تھے لیکن آج کل کے بچے یہ سب چیزیں اوائڈ کرتے ہیں ان کو بس باہر کا ہی اچھا لگتا ہے کھانا جیسے پاستا بنا کے دے دو میگی بنا کے دے دو یا کوئی بھی نوڈلس کسی بھی طرح کے نوڈلس چاہیے ہوتے ہیں آج کل بچوں کو ٹوسٹ وغیرہ اور یہ سب ناشتے میں بچے مانگتے ہیں یہ سب ناشتہ بچوں کو ہم کرا دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ہائجینک بچوں کو بچوں کو اچھا ناشتہ دینا چاہیے فروٹس وغیرہ بھی بچوں کو ناشتے میں دیتے ہیں ہم کبھی کبھار ہم دے دیتے ہیں بچوں کو ایپل دے دیا کچھ بھی یا فروٹس بنانا دے دیا بچوں کو یا لنچ میں یا اس میں صبح بریکفاسٹ میں بچوں کو جوس وغیرہ اور یا دودھ یا شربت بنا کے دے دیتے ہیں روح افزا وغیرہ اس اس کا ناشتہ ہم بنا کے بچوں کو دیتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں